हा घणेई माण्हू दवा वठण लाइ कंहिंखे पैसो हूंदो आहे कंहिंखे कोनि हूंदो आहे भई कोई ग़रीबु हूंदो आहे त उहो कोनि वठी सघंदो आहे ऐं कोई अमीरु हूंदो आहे त उहो दवाऊं वठी बि सघंदो आहे हा असां पंहिंजी कमाईअ मां दवाउनि ते ख़र्चु कंदा कंदी आहियां मां पंहिंजी दवाउनि ते ख़र्चु कंदी आहियां पर मुंहिंजो हेॾो ख़र्चु कोनि ईंदो आहे वरी बि टैन परसेंट सम्झो ख़र्चु थींदा आहिनि मुंहिंजा दवाउनि ते पैसा ऐं छो त ब्लड प्रैशर मूंखे आहे मां हुन जी दवा वठंदी आहियां गैस ठहंदी आहे हुन जी दवा वठंदी आहियां इहे ॿ दवाऊं आहिनि जेकी मां वठंदी आहियां उन ते बसि ख़र्चु थींदो आहे जीअं कोई बुख़ारु थिए खङ थिए जीअं नयू नयू अॼु कल्ह बीमारी थियनि थियूं वायरल थींदो आहे त पोइ उहो वरी प्राइवेट कोनि वठंदी आहियां उहो सरकारी अस्पताल मां वञी करे दवा वठी ईंदी आहियां त उहा खाईंदी आहियां पंज ॾींहनि जी दवाऊं मिलंदी आहे उहा वठंदी आहियां उन खे मूंखे फ़ाइदो थी वेंदो आहे त इन ई करे पंहिंजे पैसनि मां पोइ वठंदी आहियां ऐं सरकारी अस्पताल मां बि वठी ईंदी आहियां इन करे असांखे ॿई सुख आहिनि हू बि हू